میری پسندیدہ جگہ ایک بیچ ہے اور سمندر کے کنارے ہے اور دوسری جو ہے وہ جہاں پہ ہریالی ہو اور شانتی ہو کیونکہ ایک تو بیچ پہ بہت شانتی ہوتی ہے اور سمندر کے کنارے پہ بہت شانتی ہوتی ہے اور ہریالی جہاں پہ ہو جہاں پہ پیڑ پودے ہوں وہاں پہ بھی بہت شانتی ہوتی ہے اگر میں سمندر بیچ پہ بیٹھی ہوں تو وہاں کی جو لہریں ہوتی ہیں پانی کی اس کی آواز سنتی ہوں میں وہاں پہ اگر کوئی چڑیا یا پھر کوئی چہچہا رہا چہچہا رہی ہے تو میں اس کی آواز سنتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے سیٹسفائنگ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر میں کہیں ایسی جگہ بیٹھی ہوں جہاں پہ ہریالی ہو وہاں پہ بھی مجھے بہت سکون ملتا ہے اس لیے مجھے ایسی جگہ پسند ہے کیونکہ اگر میں ہریالی کی جگہ بیٹھوں گی تو وہ پیڑ اگر ہوا آ رہی ہے تو ہوا کی آواز میں محسوس کر سکتی ہوں ہوا مجھے چھو کے جا رہی ہے محسوس کر رکھتی ہوں پتے گر رہے ہیں سوکھے پتے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں وہ ان کی آواز محسوس کر سکتی ہوں کچھ بھی بول رہا ہے تو میں محسوس کر سکتی ہوں کوئی چل رہا ہے تو محسوس کر سکتی ہوں مجھے اس لیے سکون کی جگہ پسندیدہ ہے جیسے کہ بیچ پہ مجھے بہت سکون ملتا ہے راحت سی ملتی ہے تو ایسی جگہ مجھے پسند ہے